जैसे कि हम अपना घरके कहानी कहै छियै कि महिला पुरुषके बात छै तऽ महिला पुरुषके बात ई छै कि महिला हय तऽ अपना घरके काज काम सम्हारलक बच्चा सभके कर काम सम्हारलक ओकर कपड़ा लत्ता बर्तन चौका खाना पीना हय ई सभ करना हय आरो पू अथि पुरुषके काम हय कि पुरुष अपना कि कयलक से बजार हाटमे अपन रहलक दोकान सम्हारलक गौर ग्राहक सम्हारलक अपना बजारके काम बजारमे कयलक मऽ अथि पुरुषके की हय पुरुषके तऽ अपना बजार हाट सम्हारलक आओर अथि जे पत्नीके पुरुषके हय तऽ अपना काम काज समाज सम्हारलक अऽ उसके बाद हय कि महिलाके हय तऽ महिलाके अपना बाल बच्चा हय घर परिवार हय काम धन्धा हय पछत्तर रङ्केके काम होइ छै ने पछत्तर रङ्गके काम होइ छै ओ सभ काम अपना महिला सम्हारलक आओर अथि हय पुरुषके काम हय तऽ पुरुष अपन बजार हाट निमन बेजाय अपन गौर ग्राहक ई सभ सम्हारलक ओ गेल हय की हय कहाँ हय नहि हय ओ सभ तऽ पुरुष सम्हारलक अऽ महिलाके काम हय महिला अपना घरमे रहके रिश्तेदारी हय कोइ आ गेल कर कुटुम्ब हय ओकरा सभके देखभाल खाना पीना निमन बेजाय ई सभ करैके ने हय अपन बाल बच्चाके भी देखैके हय ओकरा पढ़ाबै लिखाबैके हय इसकुल भेजैके हय हमर बच्चा कब एलैहँ कब कथि खेतै नहि खेतै ओ सभके एते ध्यान रखै पड़ै छै आओर पुरुष हय तऽ पुरुष अपना बऽ बजारमे रहलक तऽ दोकान दौड़िपर बैसलक तऽ कमैलक ओकरो बाद की कयलकसे अपन अयलक घरे रातिमे अपन खाना पीना खैलक अपन सुतलक फेर दिन दुनिआमे बिहान हेतै हुएसँ फेर दिन दुनिआमे अपन लग गेलक दिन दुनिआमे लगके अपना कि कयलकसे अपन कमैलक खटैलक आओर स्त्रीके काम हय अपना घरमे ही सभ कयलक धयलक अपना रह रिश्तेदारी हय सास हय ससुर हय बाल हय बच्चा हय सभको देखभाल करना हय